भारत के पाँच स्टेट कुछ इस प्रकार हैं पहला अरुणांचाल प्रदेश दूसरा मेघालय तीसरा मिज़ोरम चौथा तेलंगाना पाँचवां उत्तर प्रदेश